हां मां अॻिए साल स्कूल में मूंखे प्रोजेक्ट मिलियो त हिकु वॾे प्रोजेक्ट पेपर में मूंखे वॾी कलाकृती ठाहिण जी हुई मां चङो सोचियो कि मां छा ठाहियां छा ठाहियां त मूंखे ॿारनि वटां प्रेरणा मिली के कहिड़ो कार्टून जो दृश्य ठाहियां मां हेॾो वीचारण खां पोइ मां नकी कयो के मां डोरेमोन जो कलाकृती ठाहींदुमि मां उन लाइ वॾो प्रोजेक्ट पेपर वठी आयुमि उनखां पोइ मां कलर वरिता उनजो डोरेमोन जे बि घणी कलाकृतियूं ॾिठियूं कि कहिड़ी मां कला हिन ते दर्शायां चङनि फोटनि खां पोइ मूंखे हिकु फोटो वणियो डोरेमोन जो जेको मां प्रोजेक्ट पेपर ते कला व कृती दर्शाए सघां पियो उनखां पोइ मां कलर कलर ॾिठा कि कहिड़ा कलर मूंखे इनमें खपंदा कलर ॾिठे खां पोइ मां प्रोजेक्ट पेपर ते पेंसिल खां वठी सभिनि शयुनि सूदिनि जो ध्यानु रखियो अने प्रोजेक्ट ते मां घ घणो ध्यानु ॾिनो हो पोइ मां प्रोजेक्ट च चालू कयो अने कलाकृती मुंहिंजी दर्शाइण चालू कई मां प्रोजेक्ट पेपर ते पहिरीं पेंसिल सां सॼो डोरेमोन जो दृश्य ठाहियां पियो उनमें मूंखे चङी दफ़ा भुल थी जे जंहिंजे करे मूंखे हिकु दफ़ो प्रोजेक्ट पेपर फाटी पियो जेको मूंखे ॿी दफ़ो नओं वठी करे ठाहिणो पियो मां सॼी ॾ ॾोरेमोन जी कलाकृती ॾोरे छॾी पेंसिल सां उनखां पोइ मां उनते कारे कलर जी स्केच पेन सां बॉडर कई उनखां पोइ मां हुनजो कलर भरण जो चालू कयो कलर भरण में मूंखे चङी भुलूं थियनि पयूं उनखां पोइ कलर खे सुकण लाइ मां उनखे हिकु ॾींहुं सुदी सुकणु ॾिनो हो उनखां पोइ कलर मस्तु अची वञे उनखां पोइ उनखे ॿियूं डिजाइनूं कयूं अने उनते जेके जेके शइ जी ज़रूर हुई ऊअं लॻाई छेले मुंहिंजो प्रोजेक पूरो थियो ऐं मुंहिंजी कलाकृती बि मस्तु थी मूंखे उनमें पहिरों नम्बर मिलियो